हलो चवां थो इहो मूंखे हिकिड़ी केज़ुअल शर्ट ॾेखारो न तव्हांजी तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा कलर आहिनि नया फ़ेशनेबल कलर मूंखे ॾेखारियो न सभु तव्हां मूंखे टे चारि कलर ॾेखारियो न जे को मूंखे वणंदो हूअ मां वठंदमि ओके कोई कोई वांदो न आहे तव्हां मूंखे टे चारि कलर ॾेखारियो मूंखे जेको वणंदो पोइ उन मां चूज़ करे तव्हांखे मां ॿुधाईंदोमाव तव्हां मूंखे ॾेखारियो कढोसि तव्हां मूंखे हज़ार ॿारहं सौ जे अंदरि ताईं ॾेखारियो न अच्छा मूंखे ॾेखारियो कहिड़ा कहिड़ा कहिड़े कहिड़े टाइप जा आहिनि ॾेखारियो मूंखे हूं हूं मूंखे पेंट बि ॾेखारियो ठीकु आहे हीअ कॉटन वारा ॿ पीस साइड में रखोसि ऐ ऐं केज़ुअल पेंट बि ॾेखारियो गॾु इनजा जी मुंहिंजी थ थर्टी फ़ोर साइज़ अथव

तव्हां मूंखे इनजा मैचिंग ॿुधाइजो न हा ठीकु आहे हीअ वारा ॿ सुठा आहिनि हीअ ॿ साइड में रखी छॾियोसि हीअ ॿ सुठा आहिनि टोटल मुंहिंजी हीअ चारि कपिड़ा रखियो साइड में हाणे मूंखे हिकिड़ी आहे न ब्रांडेड कपिड़े में टी शर्ट ॾेखारियो ओके ओके अच्छा ठीकु आहे कोई वांदो न आहे तव्हां मूंखे ॾेखारियो ॾिसां थो घणा सुठा अच्छा ठीकु आहे कोई वांदो न आहे तव्हां मूंखे ॾेखारियो ओके ठीकु आहे हीअ ॿ पीस साइड में रखो ऐं मूंखे ॿ सां गॾु हिक फ़्री आहे न तव्हांजो अगरि पाण ॿ वठंदासीं त को डिस्काउंट न मिलंदो उनमें ओके ओके ठीकु आहे हिकिड़ो इहो पीस बि साइड में रखी छॾियोसि टे पीस हीअ थिया ॿ पंहिंजी पेंटूं थियूं ॿ क केज़ुअल शर्ट थिया टोटल चारि ऐं टे सत पीस थिया मुंहिंजा मूंखे इनजे मथां टोटल बिल ठाहे ॾियो ऐं मुंहिंजो घणो डिस्काउंट लगंदो हूअ मूंखे ॿुधायो

हीअ ॿ पेंटूं केज़ुअल अच्छा हिनते को डिस्काउंट न मिलंदो मूंखे एक्स्ट्रा ब्रांडेड टी शर्ट जा ब्रांडेड टी शर्ट

ठीकु आहे तव्हां बिल मुंहिंजे नाले सां ठाहे छॾियो कोई वांदो न आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे कैश करे छॾींदोमाव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके हा ठीकु आहे ओके